मां पंहिंजे प्रशिक्षण और दौड़ जी तयारी में पोषण और हाइड्रेशन जो हिन तरीक़े सां ख़्यालु रखंदो आहियां मां पंहिंजे अभ्यास खे अहिड़ी तरीक़े सां कोन रखंदो आहियां की मुंहिंजे दिमाग़ खे कंहिं तरीक़े जी कोई दिक़त न हुजे और हाइड्रोजन हाइड्रेशन जे लाइ प्रोटीन में ड्राइ फ्रूट्स वग़ैरह वठंदो आहियां जूस और सूप बि पीअंदो आहियां और फ्रूट्स और ड्रिंक्स वग़ैरह वठंदो आहियां जंहिंसां मुंहिंजे शरीर में पाणी जी कंहिं तरीक़े जी कमी न थिए और मुंहिंजो शरीर फिट रहे